मैं अक्सर टी वी और यूटूप पर या ये ओ टी टी प्लेटफॉम पर कई सारे सोज़ देकती हूँ चाहे वो खेल के हो या किसी ओर चीज़ के मुझे अक्सर फुटबॉल और मेच देखना काफ़ी पसंद हे मैं अक्सर क्रिकेट देकती हूँ मेच जो मुझे काफ़ी पसंद आता है अभी हाल ही में टी ट्वेन्टी खेला गया था जिसे हमारे पूरे भारत में देखने के लिए लोग बेताब रहते हैं और भारत में लोग गाँव में बैठ के भी इतने आसानी से एक ही टी वी में एन्टीना लगा कर उस मेच को देकते क्योंकि सिम ये शहरों में ही नहीं गाँवों तक में सीमित हो हो गया हे गाँव में भी कई लोग मेच के इतने दीवाने हें कि वो ये सब चीज़ें देखते हैं जिसके पास अगर टी वी ना हो तो वो लोग आज कल मोबाइल सभी के पास तो सभी लोग मोबाइल पर यूटूप पर लाइव कर के ये मेच देखते हैं और मैं भी देखती हूँ साथ ही मुझे मेच देखना बहुत पसंद हे उस में मुझे विराट कोहली धोनी युवराज सिंह चौहान वो युवराज सिंह और साथ ही अपने रिशभ हार्दिक पांड्यिा ये सब काफ़ी मेरे फेवरेट खिलाड़ी हे मुझे इन सब का मेच देखना मुझे काफ़ी पसंद है और मैं अक्सर ये सारे मेच अपने घरवालों के साथ घर पर रहती हूँ तो घरवालों के साथ वरना बाहर में अपने दोस्तों यारों के साथ देखती हूँ जो मुझे काफ़ी पसंद है